नमस्ते कितना फिर कितने सिलाई तो बहुत महंग हो गए और कितने दिन पर चाहिए हाँ सिल देंगे सिलाई तो बहुत महंग है नहीं नहीं दो चार दिन में नहीं तो दो दस दिन पहले दे दो ना शादी हो तो कितनी जल्दी मैं सियूँ तो थोड़ा दो चार दिन आगे दे दो तो मैं सबको दे देंगे सिल कर ठीक है दे दो दो चार दिन में रात भर सिएगा दिन में भी सिएंगे और थोड़ा तुरपाई थोड़ा करेंगे सिलाई तो महंग पड़ेंगे ठीक है ठीक है हम सी कर दे देंगे तो ठीक है फिर जैसे मैं बोल रहा कि आपको सिल देंगे तो बच्चे के दो चार दिन में ले जाओ जी जी तो ठीक है हमको दो दो दे दो दो चार दिन में दे दो हम सिल कर दे देंगे और एक ब्लाउज़ के दो सौ रुपैया सिलाई है हाँ वो थोड़ा बहुत एक ब्लाउज़ को दो दो सौ रुपैया है और सूट के पाँच सौ है और सादे ब्लाउज़ के डेढ़ सौ है ठीक है ना बच्चे बच्चों के लिए कुछ कम कर देंगे ठीक है तो कितना दिन में होगा ई शादी तुम्हारे तो ठीक है हम सिल सिल कर दे देंगे तो हमको सिलाई नगद भी चाहिए अरे हम दो चार दिन में दे देंगे सिल कर दे देंगे हमको नगद सिलाई चाहिए अरे ठीक है मैं और मनई भी रख लेता हूँ और रात दिन भर मतलब नाइट ड्यूटी करके सिल देंगे सब ठीक है ठीक ठीक है ठीक है सर ठीक है दे न नमस् नमस्ते